हॅलो आं ओके तुका हांगां हय आमच्या स्टोरार येवचें पडटलें तुका कामाक्षी स्टोर केपेंम हय सो तुमकां केन्ना येवपाक मेळटा होय तुमकां ओरीजनल डिसप्ले जाय जाल्यार टू थावजंड पडटले आनी बेश्टी नोर्मल डिसप्ले जाय जाल्यार तुमकां एट हंड्रेड एण्ड फिफ्टी सो तुमकां कसली घालपाक जाय हय तुमकां एक्ससेंस एक्सचेंज करून घेता जाल्यार कमी पडटले हय जाल्यार तुमकां कशें करपाक जाय डिसप्ले घालतात की ओर तुमी एक्सचेंज करून नीव फोन घेतात तुमकां मोडल वायज येतलो ईफ समज तुमकां ओपोज घेवपाक जाय जाल्यार कमी पडटले लायक तुमकां एक्चेंजाचेर एक त्री फोर थावजंड मेळटले आनी प्लस ट्वें टेन परसेंट डिस्कावंट आसतलो हय तुमकां पूण दवरचो पडटलो मोबायल लायक फोर वन डे

जर तुमकां आयज दिल्यार फाल्यां मोर्नींग मेळटलो

ना तुमकां ओरिजनल जाय जाल्यार टू थावजंड सर तुमकां कसलो जाय ना आतां तुमी आमचे स्टोरा वयल्यान घेतिल्लो म्हणटकीर एक हंड्रेड रुपीस मायनस जातले हय ओके तुमी स्टोरार येवन पळयात हांव कशें तें पळयता ओके हय हय मेळटलें

ओके थेंक यू या